आङो ओन्दै समावहाय जेन'बा संजेननाय होनोब्ला जेन'बा सिगाङाव आङो माने ओंखाम संनाय समाव आङो जेन'बा बिमाजों थाफानानै माइरंफोरखौ सुग्रोयोमोन सुग्रोयो सुनो सोलोंदावदोंमोन बिनि उनाव आङो जेन'बा दै जखा दै जखाखौ आङो जेन'बा बेसेबां माइरंआव बेसेबां दै होनांगौ बेखौ आङो बिमानि नोजोरावनो थानानै आंनि बिमानि नोजोरावनो थानानै आङो बेखौ सोङोमोन जखाखौ लुयोमोन बेसेबां दै होनांगौ बेनि उनाव आङो बिदिनो बानायदाव बानायदाव ओमफाय बिदिनो गोरलै ओंख्रिफोरखौबो आङो गोरलै स्तेपखौ सोलोंग्रोनानै जेन'बा बिदिनो आलु भाजा बेफोरबादि गोरलैनिफ्रायनो आङो बिदिनो बिनि उनावहाय आङो जेन'बा मोनफ्रोमबो रोखोमनि संनायखौहाय आङो फारि फारियैहाय संलांदोंमोन मोनसेनि उनाव मोनसे बिदिनो आङो फुरा रोंलांदोंमोन